مجھے جانور پالنا بہت پسند ہے گھریلو جانوروں کو پالنا جیسا کہ گائے بھینس بکری بیل یہ سب چیزیں وغیرہ اِن کو ہم اپنے کام میں بھی استعمال کرتے ہیں اور اِن کا دودھ وغیرہ پیتے ہیں کھان پان کے لئے بھی اِن کو استعمال کرتے ہیں اور گھوڑ سواری کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں ان کو بہت ساری چیزوں کے لئے استعمال کرتے ہیں ایسے ہی کبوتر بھی پالتے ہیں اُن کو اُڑاتے ہیں